जी हाँ मेरे पास ए टी एम है और मुझे यहाँ की ग्राहक सेवा ज्यादा अच्छी नहीं लगती है क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ रहती है जिससे कि हम समय का संतुलन नहीं बना पाते हैं अगर हमें किसी वजह से अगर जल्दी कार्य करने के लिए जल्दी पैसा चाहिए तो हमें लाइन में लगना पड़ता है जिससे हमें अपने कार्य में बहुत ही देरी हो जाती है और हम अपना कार्य समय पर नहीं कर पाते हैं इसलिए यहाँ की ग्राहक सेवा को मुझे ज्यादा ग्राहक सेवा को मैं ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ बहुत भीड़ रहती है इस वजह से और मुझे बैंकिंग में ए टी एम मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ए टी एम जल्दी से जाते ही पैसे भुगतान कर देता है अपने पास कैस मनी दे देता है बाकी अगर बैंक में जाओ तो लाइन में लग कर हमको पैसे देने के लिए बहुत ही टाइम लगता है क्योंकि जो बैंक अधिकारी होते हैं वो पहले अपना स्टेसन करेंगे पैसे निकालने के लिए अपनी प्रतिक्रिया करेंगे उसके बाद पैसे गिनेंगे और पैसे गिनने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है आज के जमाने में तो पैसे गिनने की मसीन आ गई है परंतु दो चार पाँच हज़ार रुपये निकालने में वो हाथ से नहीं बल मसीन से नहीं बल्कि हाथ से ही गिन देते हैं और उसमें काफी समय लगता है इस वजह से मुझे ग्राहक सेवा ज्यादा पसंद नहीं है